राज्य में प्रमुख पूजा स्थल जैसे माता वैष्णो देवी का मंदिर है जम्मू कश्मीर में कटरा की पहाड़ियों में स्थित है यह मंदिर देवी आदिशक्ति को समर्पित है और वेंकटेश्वर मंदिर ये सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थल में से आंध्र प्रदेश का तिरुपति भी है यह तिरुपति में स्थित है यह मंदिर और सिद्धिविनायक मंदिर यह मंदिर मुंबई में स्थित है यह मंदिर भगवान गणेश विराजमान है इस मंदिर में और साँई बाबा का मंदिर शिरडी में है यह शिरडी के साईं बाबा का मंदिर सबसे बहुत प्रचलित है और काशी विश्वनाथ यह मंदिर बनारस में है भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर हिंदू मंदिरों में से यह एक मंदिर है जो कि बनारस में स्थित है कामाख्या मंदिर कामाख्या मंदिर असम में स्थित है यह शक्ति देवी सती का मंदिर है असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से आठ किलोमीटर दूर कामाख्या में स्थित है